ہمارے بہار میں جلار ہیں ہمارے بگل میں کوسی ندی ہے اس کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے اس پہ دھیان دیا جاتا ہے اتنا تو دھیان نہیں دیا جاتا ہے صحیح میں صاف ستھرا رہتا ہے ہمارا بگل میں کوسی ندی ہے بہت اچھا پانی بھر جاگتا ہے پھر باندھ ٹوٹنے کا سنبھاؤنا ہوتا ہے تو پھر حفاظت کرنے والا آتا ہے اس کا حفاظت کرتا ہے آپس میں مل کے اس کو بڑھیا سے پھر سے حفاظت کرتا ہے اس کو کوسی ندی یہ ہے ٹوٹنے کا سنبھاؤنا رہتا ہے پھر اس پہ سرجاتا ہے بڑھیا سے کرتا ہے ٹوٹنے کا بھی سنبھاؤنا بہت رہتا ہے اس کو پھر آتا ہے حفاظت کرنے والا حفاظت کرتے ہیں اچھے سے کرتے ہیں